एक लाख नब्बे हज़ार नौ सौ नब्बे दो लाख पचहत्तर हज़ार तीन सौ पचास चार लाख अठारह हज़ार सात सौ पिचेत्तर छः लाख पचास हज़ार पांच सौ पचपन दस लाख नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे